आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाके क्या बनना चाहते है मैं अपनी ज़िंदगी में आगे जाके एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूँ और अपने संगीत से सारी दुनिया को इन्फ्लूएन्स करना चाहता हूँ